सरकार आज कल के बच्चों को जो पढ़ नहीं पाते हैं या किसी रीज़न से वो शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाते हैं तो सरकार घर घर जाके उनको प्रोत्साहित करती है शिक्षा के माध्यम से और जो लोग पढ़ नहीं पाते हैं अपनी फ़ाइनैंशियल कंडिशन की की वजह से तो सरकार उन्हें स्कॉलरशिप का जो होता है प्रदान करती है और जो लोग स्कॉलरशिप से आगे पढ़ना चाहते हैं बच्चे तो वो लोग अपने मात पिता के जो जितने भी उनके पैसे होते हैं उन्स उनसे कहीं ज़्यादा गुना सरकार उनकी शिक्षा में लगाती है जिससे कि बच्चे अच्छी शिक्षा ग्रहण करें और आगे जाके पढ़ सकें और भगवा और जो सरकार होते हैं उन्हें बुक्स का पुस्तकों का भी लाभ देती है अपने ही पैसों से और जितनी भी पुस्तकें पेन कॉपी रजिस्ट्र बुक और जो जितने भी एग्ज़ाम वगैरह होते उन सबकी तैयारी वो लोग सब अपने स्कॉलरशिप के पैसों से करवाते हैं और या फिर उनके अपने खर्चों से करवाते हैं